हाँ जी कौन हाँ हाँ मैं स्टूडियो से बात कर रहा हूँ ठीक है एल्बम सिर्फ एल्बम बनवाएंगे या और कुछ ठीक है ठीक है हो जाएगा देखिए हमारा तो वैसे कोई फिक्स नहीं है तो फिर हम पचास हज़ार से ले कर डेढ़ लाख तक का चार्जेस लेते हैं वह देख कर कि आप का कितना बड़ा फंक्सन है कब तक काम चाहिए कितना वक्त लगेगा यह सब देख कर हम पैसा लेते हैं जी जी हम आप को भेज देंगे कि हमारा फ़ोटो कैसा है क्या है उस के उस से आप को अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा काम कैसा है उस के बारे में आप को सोचने की कोई बात नहीं है हम अच्छा काम कर के आप को देंगे आप का शादी का डेट क्या है कब कब है इक्कीस तारीख को है न जी इक्कीस तारीख को है तो फिर वह तो अभी दस बारह दिन बचा सिर्फ तो हमारा अभी काम भी चल रहा है तो ठीक है हम कोशिश करेंगे कि आपको पंद्रह बीस दिन में दे देने की देखिए यह तो मिनिमम आप को दस से बारह दिन लग जाता है सब को जैसे क्योंकि उस को बहुत सारा काम करना पड़ता है एडिटिंग करना पड़ता है बहुत कुछ है उस में तो फिर आप को जल्द चाहिए तो हम कोशिश करेंगे तो फिर आप यह पकड़ के लीजिए कि पंद्रह दिन तो मिन लग जाएगा जैसे भी कर के नहीं नहीं नहीं आप जैसे चाहेंगे हम आप को एक विडियो का कैसेट देंगे फिर आप को पेन ड्राइव में भी दे देंगे और फ़ोटो का कुछ हार्ड कोपिज़ भी हम आप को एल्बम बना कर दे देंगे देखिए आप आप का फन्क्सन जिस भी दिन है हम जा कर वहाँ से रॉ फ़ोटो और विडियो बनवा लेंगे फिर अगर हम हो सके तो आप को भेज देंगे या फिर हम आप लोग को बुला लेंगे हमारा स्टूडियो में उस में आप क्या करेंगे कि आप को बैठा कर देखेंगे कि आप को कौन सा फ़ोटो चाहिए कौन सा नहीं चाहिए और वह भी कैसे चाहिए तो आप आप लोग हम को बता देंगे तो फिर हम वह सब चेंज कर के आप को अच्छे से बना कर दे देंगे जी जी ज़रूर ज़रूर उस बारे में आप चिंता मत कीजिए हम वह सब कर के अच्छे से बना कर देंगे आप को जी हम तो डी एस एल आर सोनी का कैमरा ही इस्तेमाल करते हैं जी जी इस में कोई दो राय नहीं हैं आप चाहें तो हम आप को भेज देंगे हमारा जो भी सैंपल है आपको भेज देंगे या फिर आप हमारा स्टूडियो आकर भी देख लीजिएगा ठीक है आप एक काम कीजिए हमारा स्टूडियो आ जाइए आज दिन में या फिर शाम को हम उस बारे में बात कर लेंगे ठीक है धन्यवाद